बॉलीवुड भारत डांसर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है कुछ सदाबहार गाने है जो सदाबहार नृत्य के द्वारा हम भारतवासी पसंद करते हैं जैसे की गाना है ताल से ताल मिला ये गाने पर भारत के कई लोग पसंद करते है और एक गाना है हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले इस गाने पर भारत के सभी लोग डांस करते हैं और इस गाने को बहुत पसंद करते हैं